جی جی جی جی بالکل جی ملائی کوفتہ تو ابھی ہیں نہیں فی الحال فی الحال کے لیے نہی ہیں باقی آپ اور کچھ آرڈر کر سکتے ہیں جی جی یہ ابھی جو اسٹاف تھا ہمارا بنانے والے وہ ابھی ہیں نہیں یہ چیز بنانے کے لیے جی جی آج کے لیے آج بس تھوڑی وہ ہو گئی ہے ڈسٹربنس ہو گئی ہے آئندہ نہیں ہوگی تو ابھی تو ٹائم لگے گا لگ بھگ ایک ڈیڑھ گھنٹہ اس کے علاوہ آپ کے پاس وہ ہوگی نہ چیک لسٹ چکن کی تو نہیں ہے لیکن بڑے کی مل جائے گی آپ کو جی مٹن کی تو نہیں ملتی یہاں پہ نان ویج میں پنیر کی سبزی ہے شاہی پنیر ہے اور

ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بالکل اور آپ آرام سے بیٹھیے اور ہم آرڈر ابھی دیتے ہیں باقی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ چاہیے ہے آرڈر میں نہیں کھیر تو نہیں ہے مٹھائیاں مل جائیں گی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے